وعلیکم السلام ہاں اللہ کا شکر آپ بتائیے اچھا اچھا سر وہ سر کتنا ڈاؤن پیمنٹ دیں گے آپ اور کون سا ماڈل پسند کریں گے سر وہ تو ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر بات ہے آپ کتنا ڈاؤن پیمنٹ دیتے ہیں چار سال کا لون کراتے ہیں تین سال کا لون کراتے ہیں میرے حساب سے اگر چار سال کا کراؤ گے تو پانچ ہزار کے سمتھنگ کشٹ قسط آئے گی آپ کی دس دس پندرہ ہزار روپے ڈاؤن پیمنٹ دو گے تو اگر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر آ جانا آ جانا جب فری ہوں گے تب آ جانا